म्हाजो आवडतो फिल्मी कलाकार असो कोण ना पूण जर एखाद्या कलाकाराक हांव मेळटले जाल्यार हांव तेका विचारतलें की बॉलिवूड म्हणटा तें गोंयच्या फिल्म इंडस्ट्री परस कशें वेगळें आसा किद्याक बॉलिवूडान जो कोण वयता तांकां अशें खूब त्रास सोंसचे पडटा तांकां खूब अशें तेंचेर खूब अत्याचार जाता अशें आमी आयकल अश्शें हांवें आयकलां आनी अशें तेंका अशें म्हणटात की तेणी आपली अब्रू विकपाची कशी प्रोड्युसरां कडेन बीन हो म्हजो प्रश्न आसा किद्याक आमचे गोंयचे कलाकार जे आसा आमची गोंयची इंडस्ट्री जे आसा फिल्म इंडस्ट्री ल्हान आसूं पूण आसा तातूंत तुका असलें कांयच जायना आनी इंड आमचे ते कला आमचे गोंयचे कलाकार खूब मोगान अशे रावतात आनी खूब शिस्तीन वागतात एकामेका कडेन खूब एकामेकाक रिस्पेद दिता पूण भायर अशें केलें काय आयकपा येता की अशें ह्या इंडस्ट्री म्हणजे बॉलिवूडान तरी कांयच ना मुंबय आसा तें बॉलिवूडान कांयच ना आनी तेंकां खूब रस् अशे आदल्या टायमार सांगताले आप ते कलाकार पयलींचे की आमी रस्त्यार रावतले अशें आमच्यानी त्रास काडला आमी एका वडा पांवचेर बीन रावतले पूण ते अशे किद्याक रावता अशें म्हणटात की बॉम्बे जाल्यार सारकी अशी सवाय सवाय भितर जावपाची व्हडली सिटी पूण तांच्यानी असो त्रास काडलो आनी ते कशे वयर सरले आनी तेंच्यानी इतलो कड तेंच्यानी त्रास काडला तांकां तेंच्यानी श्रम घेतलात पूण अशें किद्याक की फक्त बायलांनी तांची आपली म्हण थोडी म्हणटात की तांच्यांनी तांकां तशें फोन येताले की तूं जर आपणा वांगडा रावले जाल्यार आपूण तुका अशी पिक्चर दितलो तशीं पिक्चरां दितलो अशें फक्त बायलांच्या बाबतीनूच कित्याक जाता आनी दादल्यांच्या बाबतींत कित्याक जायना आनी बायलांक इतलो त्रास आनी इतली अत्याचार कित्याक सोंसचो पडटा दादल्यां परस म्हणजे दादले आपणाक जाय तें कशे करतले आनी बायल्यांनी तांचो फकत तें सोंसपाचें हो हांव तांकां प्रश्न करूंक सोदतां कारण हांव नाका म्हाका नाका की आमच्या फुडल्या पिळगीक मुंबय वचून इतलो त्रास जावचो किद्या कारण आमच्या गोंयान जी फिल्म इंडस्ट्री आसा ती म्हाका जो मेरेन खबर आसा तो मेरेन तरी खूब बरी आसा म्हणजे कलाकार एकामेकाचेर रिस्पेद दिता टॅलंटाचेर म्हणजे तुज्या कलाचेर तुका तो रोल मेळटा वा तुका तो हें मेळटा तुका ती डील मेळटा जाल्यार थंय इतलें कुसडेपणां आनी इतलें यु नो यें बायस बायस म्हणटा पय तें कित्याक थंयसर तितलें आसा